ہم لوگ کئی طرح کے مویشی کو پالتے ہیں جیسے بھینس بکری گائے

دیکھ بھال کرنے کے لیے دوسرے کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو مویشی کے لیے ہم لوگ الگ سے ایک جسے گوہال کہتے ہیں گوہال ٹائپ کا گھر بناتے ہیں جہاں اسے رہنے سہنے کھانے پینے کا سارا انتظام دیا جاتا ہے اور خاص کر کے زیادہ دھیان اس وقت ہوتا ہے جب گائے یا بھینس بچے دینے کے قابل ہو جاتی ہے جب چند ہی دنوں باقی رہتی ہے تو اسے زیادہ دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے بچے جب جنم دیتی ہے گائے تو اسے بہت ہی اطمینان سے بہت ہی دیکھ ریکھ کے ساتھ اس کو پالن پوسن کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن کوئی بیماری کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش نہ ہو کیوںکہ مویشی کا بچہ بہت ہی نازک ہوتا ہے بچے کا رکھ رکھاؤ ٹھنڈی گرمی برسات دھوپ وغیرہ سارے کا انتظام کرنا پڑتا ہے بچے کو کو ڈاکٹروں کی بھی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں اپ زیادہ تر جو گھرولو دوا ہے اسی کا استعمال کرتے ہیں جیسے اجوائن وغیرہ یہ سب کا استعمال کرتے ہیں اور اور بہت ساری چیز ہیں ہلدی وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں سے بھی سمپرک کیا جاتا ہے ڈاکٹر بھی آتے ہیں اس کا دیکھ سن اور اس کو دوائی وغیرہ کا انتظام کراتی ہیں دیتے ہیں گائے کا بچہ لگ بھگ شروع سے لے کر آخری تک لگ بھگ سال بھر تک میں گائے بچہ جب ہوشیار ہونے لگتا ہے تو زیادہ خطرہ سے باہر ہوتا ہے لیکن جب چھوٹا بچہ رہتا ہے تو اسے اٹھا کر اسے ماں کے پاس لے جانا پڑتا ہے اس کو خاص کر کے کھانے پینے یا دودھ پلانے کا زیادہ انتظام کیا جاتا ہے تاکہ دودھ پی سکے اور بچہ سہی سلامت رہے اسے دھوپ برسات اور گرمی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں گائے کا بچہ گائے کے بچے کبھی موٹے ہوتی ہے کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی دبلے پتلے ہوتے ہیں جب بچہ سوستھ ہوتا ہے تو بچہ ہر بیماری سے دور رہتا ہے جب بچہ جو صحت مند نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں پریشانی بڑھ جاتی ہے کیوںکہ بچہ کمزور ہونے کی وجہ سے بچہ دودھ نہیں پی پاتا ہے جس سے اس کا موت ہو سکتی ہے